ہیلو كیا میری بات اولا والے سے بات ہو رہی ہے میں نے ابھی كچھ دیر پہلے اولا بک كیا تھا جی جی آ تو گئی ہے پر گاڑی دیكھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی اور اندر سے بھی بہت اچھا تھا كمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا بیٹھا جب تو ہم نكل پڑے اپنے راستے پہ جہاں جانا تھا ہمیں كام سے كچھ آفس كے سلسلے میں تو گئے راستے میں اچانک سے گاڑی بند ہو گئی پھر دیكھا تو كیا ہوا بھائی تو انجن سے دھواں نكلنے لگا اور پھر صحیح سے چیک كیا اندر تو سیٹ ویٹ بھی پھٹی ہوئی تھی سیٹ پھٹی ہوئی تھی اور اچانک سے پھر صحیح ہوا تھوڑا تو دیكھا تو پنكچر بھی تھا پیچھے كا ہوا دھیرے دھیرے اس كا لگی لگی غائب ہو گئی ہوا پنكچر بھی تھا سیٹ بھی پھٹی ہے اور انجن سے دھواں نكلنے لگا آپ لوگ كیسے گاڑی كا سروس دیتے ہیں بھائی آدمی سے پیسہ لیتے ہیں كم سے كم صحیح سا تو دینا چاہیے پوری گاری بیكار تھی بس اوپر اوپر سے اچھا لگ رہا تھا دیكھنے میں اور اندر سے اتنا كارنامہ اس كا خراب تھا كیا بتاؤں ایسا نہ كیجیے آپ لوگوں سے ونتی ہے آپ كم سے كم كسٹمر کا اچھے چییجے دیجیے اور ان كا بھروسہ جیتئے آئندہ ایسا نہ كرے كسی كے ساتھ